हेलो हाँ जी क्या मेरी बात कैब कैब में हो रही है जी जी मुझे एक कैब बुक करनी थी गड़ा फटक जगदीश मंदिर से गौरी घाट के लिए जी हम लोग चार लोग हैं जी और हमें यहाँ से जगदीश मंदिर से पिक करना है जी जी पाँच बजे जाना है हमें इकत्तीस तारीख को जी और आप कितने बजे तक पहुँच जाएंगे जी पाँच बजे हाँ हाँ जी जी ठीक है तो आप पाँच बजे जगदीश मंदिर पे आप आ जाएंगे जी और वहाँ गौरी घाट में हमें रामपुर में रामपुर के पहले ऊपर भीमनगर है वहाँ पर जाना है जी चार लोगों को हाँ जी जी क्या कितना पैसा लगेगा जी दो सौ रुपये तो बहुत ज़्यादा है कुछ ऑफर वगैरह है तो बताइए आप नहीं मैंने अभी देखा था ओला में ऑफर चल रहे हैं जी वन फिफ्टी में आ रहा है उसमें आठ किलोमीटर ही है बस केवल जी वन फिफ्टी हाँ वन फिफ्टी लास्ट रहेगा नहीं नहीं वन सेवेंटी नहीं जी वन फिफ्टी हाँ डेढ़ सौ रुपये में हाँ तो आप पाँच बजे कर लेंगे पिक हमें जगदीश मंदिर गड़ा फाटक से जी इकत्तीस तारीख आज ही के दिन पाँच बजे जगदीश मंदिर गड़ा फाटक से भीमनगर के लिए कैब चार लोग रहेंगे हाँ जी जी धन्यवाद इसी नम्बर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा आने के पहले जी थैंक यू